आं गेलेनो मोजां मोनग्रा आगजुफोरनि नामखौ बुंलांनोसै गोदोनि गेलेग्राखौ आङो गोदो गुद गुद गेलेयोमोन आख्रमन गेलेयोमोन मोजां मोनोमोन आं बेखौबो गेलेनो आरो खिखरबो गेलेयोमोन खिखरा हाख'रा खरबा जायो खरसेयाव गरबा गरबा होयोमोन आरो आरो मोनसेया आं मोजां मोनग्राया आं बाथाखौबो गेलेयोमोन हौवाफोरजों गेलेयोमोन आरो बाथाखौ हिनजावफ्रा गेलेयामोन खिनथु आं गेलेफायोमोन हौवा बादि आरो मोनसेबावा आंङो थासखौ गेलेनो मोजां मोनो थासखौबो गेलेयो आङो बेदमिनटन बो गेलेयोमोन हौवाबादि गेलेफायोमोन हिनजावबाबो बेखौनो आङो जा मोजां मोनोमोन गेलेनो ओमफ्राय टिभि खौबो नायनो मोजां मोनोमोन आङो खिनथु दा टिभि नि टिभि खौनो दोनजोबनानै दा मबाइल आवसो नायग्रा जाबाय

गोदो दैख'राव दैहुजों दै रोगानोबो मोजां मोनोमोन आं जानजियाव लानानै दा गोजाननिफ्रायथ' रावबो रोगानो हाला गोदोनि बायदि नंला दा आंबो बाबाय बैसो जाबाय गेलेनोबो बाबाय किनथु मबाइल खौ नायो आरो जोंङो एफा एनै टिभि खौथ' रिसार्ज खौनो सोला ओंखायनो नायला साफा सानै खायफा नायो आरो दा मोजां मोजां सिरियेल नायो बाथरि नायो दानि गथ'फ्रा बेसोरखो गेले जों गेलेनायफोरखौ गेलेनो रोंला नामफोरखौबो बुंनो रोंजोबला मबाइल जोंसो दा बिसोरो गेलेयो कार्टुन नायो माबा बायदिसिना अंख' सानो माबा माबा नायो दानि गथ'फ्रा गोदोनि जिनिसखौ गेलेनोबो रोंखाला नामखौबो मिथिला आं बेफोरखौनो मोजां मोनोमोन आरो गोदो गेलेनो आं दा बेखौनो फोरमायथिनानै होबाय आरो बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय